हाँ मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है इसमें यात्रा करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कहीं अच्छी जगह जाना अच्छा लगता सर्दियों में एक्चुली में क्या होता है जब मौसम चेंज होता है सर्दियों में एडवेंजर्ज़ चेंज होता है है न तो वह सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो प्राकृतिक चीजें रहती हैं ब्यूटी देखने को मिलती है हाँ अलग अलग जगह पे हाँ सर्दियों में किसी भी हाँ किसी भी हिल्स पर आप जाओ नहीं नहीं सर्दियों का क्या है सर्दियों का एक अपना अलग ही मज़ा है हाँ तो मुझे तो सर्दियों का मौसम पसंद है और इसी बीच में अगर कहीं की यात्रा का प्लान बनता है हिल्स स्टेसन का तो वहाँ पर जाना मैं पसंद करूँगा हाँ सर्दियों का मौसम इन्ज्वॉय करूँगा मैं जी बिल्कुल